آج کی موجودہ دور کی جو دنیا ہے اس میں اردو زبان کے بولنے والوں کے جو چیلنجس ہیں وہ بہت سارے ہیں کیوں کہ اردو زبان جو ہے وہ پہلے کافی مشہور زبان ہوا کرتی تھی لوگوں کی کافی پسندیدہ زبان ہوا کرتی تھی لوگ اردو زبان کو بہت پسند کرتے تھے اور کافی ایشیا کے کافی علاقوں میں اردو زبان کو کافی اچھی طریقے سے بولا جاتا تھا کافی لوگ بولتے تھے کافی تعداد میں لوگ اس کو بولنے والے تھے لیکن وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے اردو جو ہے سمٹتی چلی گئی سمٹتی چلی گئی اور اردو کی جگہ پر انگلش نے جگہ لے لی اور تھوڑی بہت عربی نے جس کی وجہ سے اردو زبان سمٹتی چلی گئی سمٹتی چلی گئی اور انگلش نے اپنا ایک رتبہ اور رعب جما لیا دنیا میں دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں دنیا پہ ہر جگہ پر انگلش کو ایک انٹرنیشنل زبان کا درجہ قرار دے دیا گیا جس کی وجہ سے اردو کی وہ ویلو نہیں رہ گئی جو پہلے ہوا کرتی تھی اور انگلش ایسی زبان ہے جو انٹرنیشنل زبان ہے

جس کی وجہ سے اردو کو کافی چیلنجوں کا سامنا ہے اس کے لیے اردو کو کچھ نئے طریقے سے اپنا کر نئے طریقے اپنا کر اردو کو آگے لانا ہوگا اور انگریزی کے برابر کھڑا کرنا پڑے گا